आं गोजां बोथोरनि थाखाय गस्ला गांसे बायनानै लाबोदोंमोन दा गस्लाया बारा मोजां मोनाखिसै आङो सुखांनायनि उनाव फोरानखांबा फोरान खांनायनि उनाव दास्रिबा बुटामफ्रानो जला जोबो माथो रेडिमेड गस्लाफोरा दा बेनि थाखायनो आङो बारा मोजां मोनाखिसै